اگر آپ کھانا پکانے کے شوقین ہیں تو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ آپ کو کھانا پکانے کے الگ الگ مختلف طریقوں کا علم ضرور ہوگا کیوںکہ شوقین لوگ ہی کھانا پکانے کے مختلف طریقوں کا علم رکھتے ہیں ورنہ عام طور پر لوگ ایک ہی یا پھر دو طریقوں کو ہی پوری زندگی استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کے مختلف طریقے بہت سے ہوتے ہیں اور یہ طریقے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہوتے ہیں جیسے علاقوں کے حساب سے طریقے بدل جاتے ہیں کہیں پر آگ پر پکایا جاتا ہے اور چولھے کا استعمال کرتے ہیں جس میں لکڑیوں کو چولھے میں ڈال کر جلاتے ہیں اور اس کی آگ پر کھانا پکایا جاتا ہے مجھے یہ طریقہ بہت ہی عمدہ لگتا ہے کہیں پر گیس پر پکایا جاتا ہے تو کہیں انڈکشن پر پکایا جاتا ہے اور ہاں کھانا پکانے کے الگ الگ طریقوں میں کبھی ہم ابالتے ہیں یعنی کسی کھانے کو صرف ابال کر ہی کھایا جاتا ہے کبھی ہم بھون کر پکاتے ہیں کچھ ڈش اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف بھون کر ہی کھایا جاتا ہے اور بھوننا یا پکانا یہ دونوں طریقے عام طور پر ہر جگہ مقبول ہیں اور رائج ہیں بھوننے یا پکانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں آپ پانی میں غذا کو بھونتے ہیں یا بھاپ دیتے ہیں جیسے چاول یا سبزیاں تلنا یا فرائی کرنا غذا کو گرم تیل میں پکاتے ہیں جیسے کہ پکوڑے یا کباب